نہیں میں نے گانا گانا خود سیکھا ہے مطلب سن کر سیکھا ہے اس کی لیرکس کو سمجھا پھر میں نے وہ گایا لیکن جب کوئی کسی سے سیکھتا ہے کوئی استاد سے تو اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کہیں پہ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ وہ صحیح کر دیتے ہیں تو اور جہاں پر آپ کو نہیں آ رہا ہے وہاں پہ بتاتے ہیں اس کا انداز بتاتے ہیں کہ کیسے اس کو گانا ہے اور یہی ہوتا ہے کہ ویسے میں نے تو خود ہی سیکھا ہے میرا کوئی استاد نہیں ہے میں نے سن کر سیکھا ہے اس کو سمجھا سنا اور پھر اس کی پریکٹس کی اس کو گانے کی اور میں نے گایا لیکن استاد کو ہونا بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کہیں پہ غلط ہیں تو وہ آپ کو ٹوکتا ہے آپ کو بتاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے اور اس کا تجربہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ نہیں آرہا ہے تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ تجربہ ملتا ہے کہ اگر کوئی غلط گا رہا ہے تو آپ اس کو بھی صحیح کر سکتے ہیں